हलो हलो हलो हलो हा सेठ जी जी हा मूंखे ॾियारी जी शॉपिंग करणी आहे ॿ चारि कुर्तियूं वठणियूं आहिनि हाणे तव्हांखे लेटेस्ट में आयो आहे माल अच्छा लेटेस्ट में हा हा ब्लू आहे ठीकु आहे पर मूंखे ॿुधायो काटन में अथव कि सिंथेटिक में छाकाणि मूंखे खपनि काटन जा कपिड़ा हा ऐं सुठी एम्ब्रॉइडरी वर्कु कयलु आहे अच्छा त हाणे मूंखे तव्हांखे एड्रेस लिखायां थी तव्हां मुंहिंजे घरि मोकिलियो महिरबानी करे मुंहिंजो अचणु मुश्किलु आहे हाणे मूंखे हा चॉइस करण लाइ हिकु हिकु टाइप जा ॿ चारि पीसिस मोकिलियो हा थोरा हा माण्हुनि खे चयो भई मूंखे लेटेस्ट वारा खपनि हा हा ऐं फ़ुल स्लीव्स खपनि हा ऐं कम्पलीट सूट हा कुर्तियूं बि खपनि कम्पलीट सूट बि त मां हुन मां चॉइस करे हुन ई टाइम तव्हांखे जी पे में पैसा मोकिले छॾंदमि हा अच्छा मूंखे कम्पलेन न खपे काई बि सेठ जी ॾिसो मूंखे ब्रेंडेड कपिड़ा खपनि अहिड़ो जहिड़ो कपिड़ो मां पाईंदी नाहियां तव्हांखे ख़बर आहे पहिले बि तव्हां खां वरिता आहिनि कपिड़ा हा कम्पलेन आईं त पोइ वरी ॾिसिजो एक्सचेंज करे ॾींदा आहियो न हा छाकाणि मां घर में ट्राइल वठंदमि अगरि प्रोब्लम थियो त तव्हांजो माण्हू ई सॼी जवाबदारी पूरी करे फ़ाइनल कंदो सौदो हा सेठ जी थैंक्यू सर हा एड्रेस मां फ़ोन ते लिखायांव हा मुंहिं मुंहिंजी एड्रेस अथव डाइमंड गार्डन ते बंगलो नम्बर पंद्रहां हा कुकरेजा मेंशन ठीकु आहे हा हाणे इहो माण्हू तव्हांजो कॾहिं ईंदो सुभाणे शाम जो पंजे ताईं थैंक्यू सर थैंक्यू ॾाढी महिरबानी तव्हांजो बिज़ी टाइम में तव्हां खां इहो सभु महिरबानी थी करायां थैंक्यू सर थैंक्यू